हलो ब्यूटी पार्लर सां था ॻाल्हायो हा हा मूंखे न ऑक्सीजन फ़ेशियल ऐं थ्रेडिंग कराइणी आहे उन लाइ करिश्मा रावत जो मेकअप ॿुधाईंदा त छा कहिड़े टाइम ते म मां अचां अच्छा अच्छा ऐं मेकअप अच्छा न न पार्टी मेकअप आहे पार्टी मेकअप आहे मङणी में वञिणो आहे जी थोरो घटि न करे सघंदा ऑक्सीजन फ़ेशियल में ऐं थोरो मेकअप में थोरो डिस्काउंट न न मां वरी ॿियो बि ॿियूं के हा न न अॼु कल्ह पार्लर में वरी छाहे कि अगरि हिक ॿ सर्विस वधीक वठ त कुझु न कुझु वरी फ़्री कनि था अहिड़ो ॻाल्हि कोन्हे मुंहिंजूं घणई साहेड़ियूं आहिनि जेके आहिनि पर मूं तव्हां जो ॾाढो नालो ॿुधो आहे त मूं सोचियो कि तव्हां खां हिन दफ़े कराए वठां

पर इहो आहे न अॼु कल्ह हा न न अॼु कल्ह त सर्विस सुठी आहे तॾहिं त हर को वञे ई थो पर तॾहिं बि न छा थो थिए अॼु कल्ह अगरि ॿ सर्विस टे सर्विस वठु त उनते वरी कुझु न कुझु हिकु सर्विस फ़्री हा हा तव्हां जे पैकेज में छा छा आहे हा इहो घणे जो पवंदो ॾह हज़ारे में अच्छा हूं ऐं मेकअप बि मिली वेंदो गॾु हुनसां अच्छा त पोइ ठीकु आहे साढा चार हूअं ॾियां ऐं साढा टे हू ॾियां त सुठो आहे हा ठीकु आहे त तव्हां मुंहिंजो इहो बुक कयो छो जो ॾह हज़ारे में अगरि मूंखे सभु मिले थो त सुठो ई आहे मेकअप बि थी वेंदो प्लस मुंहिजो जेको ऑक्सीजन फ़ेशियल बि थी वेंदो हा हा ठीकु हा बस हाइजीन जो ध्यानु रखिजो भेण हे न त हा अरे वाह अच्छा ठीकु है त पोइ मुंहिंजो तव्हां सुभाणे जी बुकिंग रखो हा ॾींहं जो ॿी बजे हली ईंदसि मुंहिंजे हिसाब सां मेकअप थींदे ते ईंदसि हा मुंहिंजो नालो वर्षा पंजाबी आहे मुंहिंजो नंबर त हाणे तव्हां जे फ़ोन ते अची वियो अथव उनमें ॾिसी वठिजो ठीकु है त पोइ तव्हां सां सुभाणे मिलां थी ठीकु है ऑनलाइन वठंदा आहियो न पैसा अॼु कल्ह कैश केरु रखंदो कोन्हे त पैसा ठीकु है ठीकु है पोइ मां तव्हां सां मिलां थी सुभाणे जय झूलेलाल ठीकु है जय झूलेलाल